हम यदि कोई छोटी मोटी बीमारी या तकलीफ है तो उसके लिए घरेलू उपचार करते हैं जैसे कि पेट का दर्द कब्ज उल्टी आना भूख न लगना या कमजोर महसूस करना ऐसी चीज़ों के लिए हम कुछ घरेलू उपचार में विश्वास करते हैं लेकिन यदि किसी की तबियत बहुत ज़्यादा गंभीर है जैसे कि हार्ट अटैक कैंसर या पैर वैर हाथ वाथ का टूट जाना इसमें हम घरेलू उपचार कुछ भी नहीं करते इसके लिए हम अस्पताल जाना ही सही समझते हैं क्योंकि जितनी से जितनी जल्दी मरीज को हम अस्पताल पहुंचाएंगे उतने से उतने ही जल्दी उसे सही इलाज मिल पाएगा और जल्द से जल्द वह ठीक हो पाएगा इसलिए इन सभी मामलों में हम अस्पताल ही जाना सही समझते हैं और घर पर कोई भी घरेलू उपचार इन सभी चीज़ों के लिए नहीं करते हैं